हा बुंदो हेल खोनादों आस्सा थेंक इउ दोङो दोङो एसे नोङा गोबां अ अ जायखिजाया

आं आंनि बेयक्तिगत' पार्सनेल जानाय लोंनाय आरो गुबुन माबाफोराव बिदि आं जेबो असुबिदा दासिम गैथ'आ हा दा आरो देहानि फारसेबो बुंनाय जायो दासिम बिदि जिथु मा बुङो जब्रा बेराम बेबायदि गसाइनि अनसायनायाव अननायाव दासिम गैथ'आ नाथाय बे नाइन्टिन एइटि फाइभआव आंहा मोनसे नाइन्टिन एइटि फाइभ नाइन्टिन एइटि फाइभ बे समाव आं ब्लक एलिमिन्ट्रि इडुकेसन अफिसार दोङोमोन बे समाव आंहा मोनसे स्लिप डिस्क सिनस्रिनि मोनसे अपारेसन जादोंमोन आरो बे अपारेसनाव बे अपारेसनाबो बे माबाखो बेखो आंबो गसाइखो दुसिया हा बा आंनि बरादखो आं बराद होनबोला बराद होनजायो आरो बे समाव आं आंनि न' आंनि न'आ बै सखआव दोङोमोन बे समाव दुगैनाय समाव आं मोनसे गिदिर बाल्थिं आरो दै बाल्थिं बाथरुमाव लांनो बेखौ माबा खालामदोमोन आरो थिखांदोंमोन आखाइजों बे समावनो बे समाव अबसे बे एइटि फाइभनि सिगांनि बाथ्रा दै बेयो सिगांनि बाथ्रा सिगां बे बाल्थिं माबा थिखांनाय समाव मोनसे खाथाख होननानै सोदोब जादोंमोन आरो जादो जानायनि उनाव सारनि सिनस्रियाव देहायाव माने बे सिनस्रियाव आरो लोगो लोगो जाय पास मिनिटसो बिराद सानाय जादोंमोन बिनिफ्रायनो गैया गैया गैया जेबो गैया असुबिदा गैया बे एइटि फाइभआव आं थाबायनो हायि जादोंमोन आरो एखदम थाबायनो हायि जादोंमोन अब्लाबो निउर' बै समाव बे बेयावनो अब्ला बै निउर'ल'जि मोनसेल' दोङोमोन बे नमल चन्द्र बरा बे बे लास्ट गेटआव बै दिसपुर लास्ट गेटाव बे लास्ट गेट बेयाव थांबाय थांनानै आस्सा बेखौ आं बारा बिजिरनो लुबैयाखै गोलाव जागोन हा बेयाव थांनानै आं नायबाय

ना ना दायो आं बे बे जाफिन्दों थारमाने बे आखाइ आथिं सानाया दा जाफिन्दों बे बिस दिनसो जादों आरो नैजि सानसो जादों दा आं न'आवनो बुंदो

आं फिल्ड भिजिट जादों

दा मुगैनो ओंखारो

आस्सा थेंक इउ मे गड ब्लेस इउ